असांजे ठाणे ज़िले में बरसाती मौसम हली रहियो आहे बरसाति बि अहिड़ी चालू थिए थी त बंदि थियण जो नालो ई कोन्हे रस्तनि ते पाणी भरिजी वियो आहे जंहिंजे करे गाॾियुनि खे अचु वञु लाइ ॾाढी तकलीफ़ियूं जो सामिनो करिणो पए थो सॼो ॾींहुं मौसम ॾाढो सुहानो रहे थो जीअं शाम थिए थी कारा बादल अचनि था तूफ़ान सां बरसाति अची वञे थी ऐं अचानक अहिड़ो मौसम बदिल जी थो वञे